हरिओम जी जी जी जी मूंखे छत्तरपुर मंदर ई वञिणो आहे थो तव्हां कढी कढी बस वठी वेंदा आहियो अछा ठीकु ऐं घणो किरायो आहे हुन जो असां ॾह पंद्रहं माण्हू अछा ॿिया ट्रैवल एजेंट त टे सौ था वठनि हिकिड़े माण्हू जा अछा नाश्तो पाणी बि मिलंदो अछा ठीकु आहे मां वरी ॻाल्हाइ करे सुभाणे थी ॿुधाया तव्हांखे त वरी कॉल कजो जय झूलेलाल